हा असांजो हिकु अहिड़ी जॻहि आहे जिते असांजो परिवारु हिकु ॾींहं जी छुटी लाइ वेंदो वञणु पसंदि कंदो आहे जेको आहे सफ़ेद रणु असां हिकु ॾींहं जी छुटी हूंदी आहे उते सुबुह खां राति ताईं वञी सघूं था ऐं उते ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उते अलॻि अलॻि टेंट लॻलु आहिनि ऐं उते हर जॻहि ते लूणु लूणु आहे जंहिं खे सफ़ेद रणु चयो वेंदो आहे उतां जी ख़ूबसूरती उते शाम जो नज़ारो ॾाढो ई सुठो हूंदो आहे जेको ॾिसी करे असांजो मनु मोहिजी वेंदो आहे ऐं असां ॾाढो गदगद थी वेंदा आहियूं उतां खां वापसि अचण जो मनु न थींदो आहे ॿारनि जो पर हिकु ॾींहं जी छुटी जो असां प्रोग्राम करे वेंदा आहियूं त असांखे वापसि अचणो पवंदो आहे ऐं इहो प्रोग्राम हिकु ॾींहं जी छुटीअ में बि असां मल्हाए ता सघूं अगरि असां परे नथा वञी सघूं त असांजे लाइ पासे में बि हिकिड़ो ॾाढो सुठो पर्यकट जो स्थल आहे जिते हर हिकु ॼणो अचणु पसंदि कंदो आहे उते पर्यटक ऐं ॿाहिरि जा फ़ोरेनर ॾाढा ई ईंदा आहिनि ऐं उते जी ख़ूबसूरती ॾाढी सुठी आहे उते फ़ोटोग्राफ़ी बि ॾाढी सुठी थींदी आहे